दर एक भुरग्याचे आपआपले स्वप्न आसता आपआपले विचार आसता आनी तें शिक्षणांतल्यान तें तांचें मुखार येता फुडें आपणे कितें करचें कसलें शिक्षण घेवचें हो विचार दर एकल्याच्या मनांन आसताच पूण तातूंत तातूंत भितर ताचे ताचे विचार ताची विचार सरणी कशी ताचे स्वप्न कितें ताका फुडें वचून कितें करपाचें आसा वा कितें जावपाचें आसा ताची आवड कितें हाचेर हो प्रस्न अवलंबूद आसा शिक्षण जरी पुर्ण केलें आनी वयर उच्च शिक्षणाक जेन्ना खंयचोय भुरगो वचपाक सोदता तें चड करून व्हडली आनी आनी शिक्षणाची ताका रुची लागिल्ली आसता कांय वेळार कांय खेपेक पयशे नाशिल्ल्यान वा गरीबीचे गरीबी आशिल्ल्यान कांय जाणांक उच्च शिक्षण घेवपाक मेळना त्या वेळार ते आपल्या कुटूंब वेवसायांत प्र वतात आनी आपल्या कुटूंबाक त्या वेवसायांतल्यान एक प्रकारचो आदार करतात तशेंच जालें कांय वाटारांनी कांय लोक एक आपल्या आवय बापायक वा कुटूंबाक आदार करपा कारणान नोकरी घेतात जांव ती केन्ना केन्ना पार्ट टायम आसता तेन्ना तीं उच्च शिक्षण घेतात आनी अर्दो सांज वा अर्दो वेळ त्या नोकरेक वतात जाल्यार कांय फावट तांकां उपाय नासून तांकां ती नोकरी करचीच पडटा कारण हेर हेर भावंडांचो तांकां विचार करचो पडटा कांय फावट परिस्थीतीच तशी आसता की तांकां उच्च शिक्षण घेवपाक तें जमना जांव तें मागीर आर्थीक कारण आसूं वा आनी वा भायर वचपाच्या कारणान कारण ते उच्च शिक्षण जर त्या त्या राज्यान मेळना जाल्यार तांकां भायर वचपाक वचचें पडटा आनी त्या खातीर तीं तें कुटूंब कुटूंब तांचो तांकां सह सहभाग दिता तातूंत काय ना हाचेरय हो विशय आसता